एह् मेन जेह्के नेचुरल रिसोर्सस दे इन्वायरनामेंट जेह्का साढ़े डिस्ट्रिक्ट च औंदा हून जियां पानी होइया जंगलात होइये इंदियां पानी जेह्का एह् दिक्खो हां सनाया मिगी पैह्लें पानी जेह्का ओह् बड़ा खराब होआ दा एह् पानी जेह्का देवका नदिया पानी एह् पूरा भरे दा लोकें दा केह् आखदे गंद गंद ई जंदा ते जंगलात हा लोक रोज़ बड्ढा दे गै न कुछ कदें ओह्का बूह्टा बड्ढा दे कदें ओह्का बूह्टा बड्ढा दे चोरी चोरी लोक इन्ना काठ चोरदे जंगलात दा ते ओह्बी इ'यै आखदे प्रॉब्लम ते होंदी गै प्लूशन प्लूशन तौबा बड़ा गै प्लूशन ऐ एयर प्लूशन आक्खो तुस मिट्टिया प्लूशन आक्खो नाईस प्लूशन आक्खो सारें च होई दा

ते दूआ चेंज ते बड़ा दिक्खेआ मड़ो साढ़े एरिया च इन्नी साफ सफाई होंदी ही ओह् थोह्ड़े ना रेही दी ऐ इन्नी ते जेह्के ड़िस्ट्रिक्ट म्युनसीपल आह्ले न ओह् करदे कोशश केह् आखदे जित्थें जित्थें डस्टबिन लाए दे होंदे जित्थें जित्थें साफ सफाई होंदी उत्थें उत्थें करदे गै न अपने कशा गारबेज चा कूड़ा चुकदे गै न